السلام علیکم جی آپ سبزی والی بول رہی ہیں جی مجھے کچھ سبزی چاہیے اور کیا کیا سبزی ہے زرا بتائیے آلو ہے آلو لینا ہے پیاز ہے بھنڈی ہے ٹماٹر ہے گوبھی ہے اور بھی حریص ہری سبزی جو بھی ہے مطلب تھورا تھورا سب کچھ لینا ہے اور کیا ریٹ ہے دو کلو آلو اور پانچ کلو پیاز اور تین کلو ٹماٹر چار کلو ہری مرچ اچھے کیا ہوم ڈلیبری کر سکتے ہیں

تو ریٹ بتا دیے نا صحیح سے مجھے تو مہنگا لگ رہا ہے کہ او میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ یہیں ہوم ڈلیوری کرا دیتے اور بھی ہری سبزی میں کیا ہے اور تھورا اور بھی کچھ لینا تھا

ہاں اچھے ٹھیک ہے میں بتا بتا دوں گا اور میں تو سوچ رہا تھا کہ اگر آپ ہوم ڈلیوری کرا دیتں تو میرا آج جانا بچ جاتا ہے اور میں تھورا میرا ٹائم کی قیمت ہے اچھا دوکان پہ تھوڑا ہو سکتا ہے کہ آ بھی جائیں نہیں بھی آئیں اور آؤں گا ہو سکتا ہے یا پھر تھورا ریٹ صحیح لگا دیجیے گا سبزی کا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ رہے ہیں ہوم ڈلیوری ہی کرا دیجیے گا آئیں نہیں ہو پائے گا ہوم ڈیلیبری ٹھیک ٹھیک ہے السلام علیک